जइसेकि हमरा फिलिममे छै हँ खेसारी लाल आओर ओकर बाद हँ पवन सिंह मदन सिंह एकर सभके फिलिम आओर भोजपुरिआमे बहुत अच्छा लगै छै ताकि एकर सभके रोल करे छन अच्छा आओर ओकर बाद हँ निरहुआ रिक्शावाला ई फिलिम भी ठिके लगै छै ताकि आओर ओकरा ममे भी हँ अक्षरा सिंह भी रहै छै निरहुआ रिक्शावालामे आओर ओकरो हँ मतलब से रोल ठीक लगै छै हँ अक्षराके भी आओर ओकर बाद हँ छै कि जे काजल राघवानी ओ भी थोड़ा ठिके फिलिम बनबै छै हँ जइसेकि होलै हँ मतलब कि जे अक्षरा सिंहके कि अपना एक दू गो फिलिम बनबै छै हँ तऽ बहुत अच्छा हँ ओकर फिलिम हँ जादा करिके हँ फिलिम खेसारी लालके हँ अच्छा लगै छै आओर पवन सिंहके भी दिनेश लालके भी अपना हँ मतलब एकबार फिलिम बनेलकै हँ दिनेश लाल जे अपना बम्बइमे तऽ खेसारी लालके साथ आओर ओकर बाद काजल राघवानी रहै आओर अक्षरा सिंह रहै जे फिलिमके हँ ओतना नाम जे छै नहि छै मालूम आओर लेकिन हिन्दी फिलिममे हमरा पसन्द छै कि जे मेहदी फिलिम जे ओ ओ मेहदी फिलिममे हँ छै हन मतलब लास्टमे ये देखो मेरा ससुरार है यही छै हँ फिलिममे लास्टमे आओर ओकर बाद छै कि जे अक्षरा सिंहके फिलिम हँ ओतना मतलब आब नहि छै अक्षरा सिंहके मतलब देखले छिए हँ जेकि भोजपुरी फिलिममे सबसे अधिक आओर ओकर बाद एगो फिलिम छै हँ निरहुआके जे अपना हँ मतलब काजल राघवानीके साथ जे हँ जे फिलिम बनेने छै आओर पवन सिंहके फिलिम छै हँ पुदिनावला ई भी फिलिम ठिके लगै छै आओर